हैलो में उधमपुर दा बोल्लै निं ते जियां कि तुसेंगी पता ऐ कि साढ़ा दुनिया बिच्च किन्ने गे ज़्यादा प्रोडक्ट न अलग अलग चीजां न ते उंदे बिच्चा इक टीवी साढ़ा प्रोडक्ट आई जंदा ते में ओह्दे बारे बिच्च सनाना चाह्नीं के ओह् साह्ड़े मतलब जिंदगी बिच्च केह् शैल प्रभाव पांदा ऐ केह् साढ़ा मतलब लाइफ उप्पर ओह्दा इम्पैक्ट पौंदा ओह्दे बारे च सनाना चाह्नीं ते जेह्ड़ा सारें कोला पैह्लें ते साह्ड़े मतलब टीवी बिच्च किन्ने ज़्यादा न्यूज़ चैनल ते ओह् इक अच्छे कारण न ओह् असेंगी मतलब हर इक जानकारी प्रोवाइड करदे मतलब कुत्थै केह् होआ दा दुनिया बिच्च कुत्थें केह् होआ दा केह् नेईं होआ दे ऐ सारा किश ओह् असेंगी सनांदे जियां कुतै बी शैल चीज़ां होइयां अज्ज साह्ड़े प्रधान मंत्री ने साह्ड़े कुत्थै केह् कीता ओह् असेंगी टीवी दे थरू न्यूज़ चैनल दे थरू असेंगी पता लग्गी जंदा कि केह् केह् दुनिया बिच्च बदलै दा ते अच्छी गल्ल ऐ ना न्यूज़ चैनल दे थरू असेंगी सारी जानकारी मिली जन्दी ते ओह्दे कन्नै असें साह्ड़े मतलब मनोरंजन ते ऐंटरटेनमेंट मूवीज बी बनी दियां मतलब फिल्मां बी बनी दियां बड़े सारे नाटक बी बने दे जेह्दे मतलब जिनेंगी दिक्खियै साह्ड़ा मतलब मनोरंजन होंदा अस खुश होंदे साड़ा मतलब माइंड होंदा जेह्ड़ा ओह् अलग मतलब अलग फ्रेश फ्रेश फील करदा ते एह् अच्छी गल्ल ऐ ते कन्नै कन्नै ओह्दे कन्नै मतलब बच्चें कथै बी पढ़ने कथै अज्जकल पढ़ने कुथै बी चैनल बने दे टीवी उप्पर ते किन्नी अच्छी गल्ल ऐ कि मतलब अच्छी गल्ल ऐ ना कि बच्चें गी टीवी उप्पर मतलब ट्यूशन लुआने दी जरूरत नेई ऐ उनें सारा किश उनेंगी टीवी उप्पर लब्भै दा ओह् पढ़ी सकदे घर बैठियै पढ़ी सकदे ते कन्नै कन्नै पढ़ाई दे कन्नै कन्नै उं'दे उत्थै उं'दे उत्थै कार्टून बी बने दे निक्के निक्के बच्चे किन्ने पसंद करदे कार्टून कि ते अज्जकल दे बच्चे कार्टून दे बगैर रौंह्दे गै नेई हैन ते हून किन्ने गै ज़्यादा पसंद करदे ओह् उनेंगी